पंखा हमरा सभके जीवनमे गर्मीके रुपमे एक आरामदायक सन्साधन अछि जेहिसँ कि हम सभ गर्मियोमे किछु सुकूनसँ रहि सकै छी